आंनियावहै जोंहानाहै बाइकआहै गंथाम दोङो जोंहा आफाया गंसे सालायो आइआ स्कुटि सालायो आरो आइ सालायनायखोनो आं सालायो जोंहा आदाया आरो एन एस होनो एन एस होननाय थु हान्ड्रेड एन एस दोङो बे एन एस खौ जोंहा आदाया सालायो स जोंहा टटेल जोंहा गंथाम गारि दङ जोंहा फाडारनियाहै ग्लेमार ग्लेमारखौ सालायो जोंहा फाडारा स जोंहा गंथाम बाइक दङ आरो न'आवहै आं मोजां मोननाय बांसिन मोजां मोननाय आङोथ' जेनेबा हिनजावसा जाहैबाय नालाय आं जेनेबा स्कुटिखो आङो जुपिटार जुपिटारखो मोजां मोनो आरो भेस्पा खिन्थु आं भेस्पाखौ मोजांसिन मोनो आरो स हेभि माने सालायनो बिराद मोजां जायो आरोना भेस्पायाहाहै आं भेस्पाखौ सालायो ओमफ्राय उनावहाय हौवासाफोरनि बाइकखो होनोब्ला आङो रयेल इनफिल्डखो मोजां मोनो रयेल इनफिल्ड दंमोन जोंहा फानबाय ओमफ्राय रयेल इनफिल्डखौ मोजांसिन मोनो आरो जेनेबा हिमालया रयेल इनफिल्ड माने बिनि गाबनाय आरो नुनायाव माने बिनि स्टाइलानो एसे आलदा आरो बाइकफोरनिसाइ एसे आलदा जायो आरो बे बाइक सालायनोबो माने कमफर्ट जायो गोजान जायगायावबो बेरायनो ओमफ्राय आङो बेखिनिआनो आरो आं मोजां मोननाय बाइकआ ओमफ्राय बाइकिं माने ट्रिपफोरनि थाखाय बाइकफोरखो होनोब्ला आङो गोजान जायगायाव थांनायनि होनोब्ला रयेल इनफिल्ड आरो हिमालया बेस्ट मानो होनोब्ला गोजान जायगायाव बेरायनो ओरैबायदि मोजां माने सफ्ट माने गारियाबो गाहाय एसे गाबथानो होनब्लाबो गाबथानो हायो नोङो खारनायाबो बहुद रानिं माने फुरा हाइ स्पिड माने बैफोर बेलेगफोर बाइकफोरनिसाय माने ग्लेमारफोरनिसाय माने बिराद स्पिड खारो आरोना गारिया बिराद सफ्ट बेरायनो थाखाय ओरैबायदि जोंनाथ' गोबां बिदि दङ एखदम बेबायदि बाइकजों तावां बेरायनो माबा बेरायनो बिराद मोजां आरोना बेफोरबायदिया हाजो हाजो बेरायनो स आं बे खिनिखो मोजां मोनो आरो जोंहा गंथाम बाइक दोङो ओमफ्राय आरो आं मोजां मोननाय गारिया जाहैबाय रयेल इनफिल्ड